हेलो नमस्ते नमस्ते कहाँ समस्तीपुर हाँ समस्तीपुर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए आप जहाँ भी घूमना चाहेंगे घूम सकते हैं ठीक है इसको मिथिला का आप यहाँ पर थानेश्वर मंदिर घूम सकते हैं बहुत सारे सिनेमा हॉल है वहाँ जा सकते हैं इसको मिथिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है आप इसके माध्यम से मिथिला जा सकते हैं मिथिला के बहुत सारे क्षेत्र में घूम सकते हैं आपने लोगों ने पेंटिंग देख सकते हैं मिथिला में आप तोरंगा महाराज का जो भी क़िला है वो बग़ल उसमें घूम सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आपको घुमाया जा सकता है आपको कहाँ घूमना है हाँ भुजंग सिटी बहुत अच्छा है राजेंदर एग्री का हैं वह केंद्रीय कृषि अनुसु अनुसंधान संस्था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इसको बनाया गया है यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर बीजों का उत्पादान इसका संवर्धन इसके विकास इन सब के बारे में यहाँ पर साइंटिस्ट साइंटिस्ट लोग भी मतलब बहुत रिसर्च करते हैं ये तो बहुत सुंदर जगह है आप वहाँ घूम सकते हैं ये सब है और हाँ वहाँ कोई चार्ज वार्ज देना नहीं पड़ता है पार्क में घूम सकते हैं आप सब फुल इंजॉय करिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत मस्त जगह है हिस्टोरिकल पलेस है और ये मतलब इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है एक मुस्लिम कोई व्यक्ति था जिसका नाम था शमसुद्दीन इलीयास खाँ उसके नाम पर समस्तीपुर का नाम शम्सीपुर पड़ा उसके बाद शम्सीपुर के बाद फिर समस्तीपुर रखा गया यहाँ पर एक सब से बड़ा रेलवे इस्टेसन है उस जगह आप वहाँ से किसी भी गाड़ी पकड़ सकते हैं आराम से घूम सकते हैं तो कहने के कहने का मतलब इस घूमने के दृष्टिकोण से समस्तीपुर बहुत अच्छी जगह है आप जहाँ चाहे घूम सकते हैं कहाँ से आने वाले हैं आप घूमने अच्छा नई दिल्ली से कहाँ रहते हैं नई दिल्ली में अच्छा क्या कर क्या करते हैं वो अच्छा घूमने आ रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है तब आइए साए